जिते मां पहिरीं रहंदी हुअसि हाणे हुते नथी रहा हिन करे मूंखे पी एम के वी वाइ पोर्टल में मुंहिंजो पतो चेंज कराइण जी ज़रूरत आहे जंहिं में तव्हां मुंहिंजी मदद कंदा महिरबानी